مجھے اپنے آبائی شہر میں وہاں کے ہریالی اور آب و ہَوا پسند ہے جیسےکہ جہاں رہتا ہوں وہاں ہریالی ہے اور بغل میں ندی ہے جس کے وجہ سے وہاں سانس لینے میں بہت اچھا لگتا ہے